आमच्या सावंय वेरे गांवान व्हडलो म्हटल्यार अनंतचो कालोच जाता जो सात दीस आसता आनी वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक येता व कालो साजरो करपाक सात राती आसता ते ह्या काल्याक पयली रात म्हटल्यार सख्या हरी आसता ह्या दिसा खूब गर्दी जाता की ह्या दिसा लोक माडयो घेता आनींक नाचता पालकी आसता पालकी फाटल्यान नाचत येता मागीर लोकांक खूब अशी उमेद आसता हो दीस साजरो करपाक कित्याक सगले लोक रावल्ले आसता नाचपाक बीन आनी ते पोवपाक खुब्ब उमेद येता आनी हे पोवपाक अशें कोणाक बंदीशी ना कोणीय येवन अस साजरो करपाक शकता हो दीस सातांतल्यो बाकिच्यो राती म्हटल्यार सांगोड आसता शेशासन सिंहासन आनी आनीग दुसऱ्यो राती आसता तेंकां सुद्दां खूब गर्दी जाता आनी व्हो एकूच असो कालो आसा जो सात दीस आसता आनी सातूय दीस खूब गर्दी जाता आनीग ह्या दिसा कोणाक बंदी आसना तुमची त्या गांवांन कोण सयरीं आसपाकूच जाय आशी कोणीय कोणागेरी वता मजा करता आनी लोक अशें कोणाक काय म्हणिकूय ना आपलें अशें करता आनी तेंका खुश करता मागीर आमच्या वळवय ह्या गांवान सुद्दां एक गोंदळ जाता गोंदळ व्हो अशें होमकण आसता आनी तोय अस् रातचोसो जाता आनी त्याच दिसा सुद्दां अशें कोणाक कांय बंदी ना थंय सुद्दां खूब मजा येता आनी मागीर जात्रा आसता सातेरीच्या देवळान मागीर खामणिच्या देवळान आनीग विजयदुर्गा देवळान सुद्दां एक कालो जाता थंय सुद्दां सांगड बीन आसता थंय सुद्दां खूब पळोवपा सारकें एक आसा अशें खूब आमी आमच्या थंय आमच्या वाठारान खू अशी पारंपारीक शे उत्सव आसा जितून कोणाक काय बंधन ना येवपाचें ना अशें कांय ना सगल्यांनी कोणीय कोणीय येता आनी खूब मजा करून वता